हा असां जो ड्रॉइंग जो करंदा आहियूं उहा त असां कंहिंमहिल जो और जो है नटराज जो सामान यूज़ करंदा आहियूं मतिलबु प्रयोग करंदा आहियूं असां असां जो आहे अमीनाबाद मां सभु सामान वठंदा आहियूं हा ज़रूरु महांगो ज़रूरु पवंदो आहे लेकिन छा कयूं कहिड़े कहिड़े हिसाब सां बि असां घटि वधाई करे वठी ईंदा आहियूं और जो कोई कोई ईअं बि थींदो आहे कि थोरो घणो कोई मदद बि करंदो आहे असां ब्रश जो बि जो वठंदा आहियूं उहो त कंहिंमहिल जा वठंदा आहियूं और कंहिंमहिल जा अगरि कलर ना बि मिलंदा आहिनि उपलब्ध न हूंदो आहे शइ त असां जो आहे नटराज जो वठी वठंदा आहियूं और हुन हिसाब ते असां कम करंदा आहियूं और सुठो बि लॻंदो आहे कि मां मां अगरि पंहिंजे शौक़ु जो आहे पूरो थी कयां और हीअं हीअं लॻंदो आहे कि मां जॾहिं ड्रॉइंग करणु विहंदी आहियां त मूंखे ईअं लॻंदो आहे कि मां सभु कुझु भुली करे मां पंहिंजो सभु कमकारु छॾे करे भुली करे पंहिंजो कम करणु लॻंदी आहियां इन में सभिनि खे बि सुठो लॻंदो आहे कि पंहिंजे कम में रुधी पयी आहे और असां कंहिंखे न परेशान करंदा आहियूं न कुझु करंदा आहियूं कमु हूंदो आहे जेतिरो असां हुन हिसाब ते अ अ अरेजमेंट करे वठंदा आहियूं और जो आहे मन मन प्रसन्न पसंदि जी शइ जो आहे असां हुन ड्रॉइंग में लाइ वठंदा आहियूं जंहिं महिल असां ड्रॉइंग करणु विहंदा आहियूं त जो मन में हूंदो आहे हूअ ई असां चित्र ते लाइ वठंदा आहियूं और हूअ ई असांखे सुठो बि लॻंदो आहे ईअं लॻंदो आहे कि जो आहे कोई शइ निकरी करे ॿाहिरि थी अचे और सभिनि खे बि दर दर्साईंदी आहिनि सभु चईंदा आहिनि कि कीअं करंदी आहियां असांखे त ॿुधाए असांखे त समुझ में न ईंदो आहे कि असां छा ठाहियूं लेकिन असां जॾहिं ठाहिणु विहंदा आहियूं न त असां कंहिंजे मथां बि हू ध्यानु न ॾींदा आहियूं कि असां छा था कयूं छा नथा कयूं असां कोई ॻाल्हाईंदो आहे असां हुन जे मथां हू बि न करंदा आहियूं